पहले के ज़माने में हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो बहुत खेत में काम करते थे बहुत काम रहता था और पहले के जमाने में बहुत गोरु थे दो दो बैल रहते थे भैंस रहती थीं गाय रहती थीं हम लोग काम करते थे उसको चारा काट के खेत में से लाते थे उसको उबालते थे उसको मिलाते थे तब वो खाते थे हम पहले के ज़माने में औरतें घूँघट निकालती थीं अब के ज़माने में औरतें घूँघट नहीं निकाल रही है अब तो जींस टॉप पहन रही हैं अब तो बेटी बहू में कोई पहचान ही नहीं है कि कौन बेटी है कौन बहू है छोटे छोटे जींस टॉप पहन रहें हैं पहले के ज़माने में लोग जाट में अनाज पीसते थे अब तो मशीन निकल गई है मशीन से अनाज पिसा रहा है पहले के ज़माने में लोग धान कूटते थे घर पर चावल निकलते थे अब तो मशीन से धान कुटा रहा है पहले चूल्हे पर लोग खाना बनाते थे औरतें लोग अब तो गैस पर खाना बन रहा है पहले की औरतें लोग नहा धोके खाना बनाती थीं अब तो गैस पर खाना बन रहा है फिर भी और इतने लोग खाना बगैर नहानी नहाके बनाती है टाइम से खाना नहीं बनाती है पहले की औरतें लोग टाइम से खाना बना के देती थी अब तो जितना ही सुविधा सरकार कर दिया है उतना ही औरतें लोग काम करना नहीं चाह रहीं हैं इसलिए बीमारी फैल जा रहा है पहले के जमाने में हम लोग थे तो खेत में गन्ना होता था उसको काट के लाते थे उसको रस निकालते थे उसको कढ़ाई में डालते थे उसको पकाते थे फिर उसका गुड़ बनता था वो गुड़ कितना टेस्टी रहता था तो सब दुकान से आ रहा है अब पहले के जमाने में औरतें लोग काम बहुत करती थीं खाना बनाती थीं जात में अनाज पीसती थीं हम गए थे मंदिर भाभी के साथ गंगा देवी गए थे वहाँ का मूर्ति हमको बहुत अच्छा लगा वहाँ हम बहुत घूमे बहुत एंजॉय किए हमारी भाभी लोग गई थी चारों पाँचों भाभी गई थीं हम बहुत समान वहाँ खरीदे थे बहुत खाए थे बहुत घूमे टहले थे हमारे सब भाई लोग थे भतीजे लोग थे उनके साथ हम बहुत घूमे टहले बहुत खेलें बहुत इंजॉय किए पहले के जमाने में लोग थे बहुत काम करती थीं पहले के ज़माने में लोग दिन भर के काम करती थीं धान कुटती थी अब तो लाइट हो गया अब तो बगैर लाइट का घर में लाइट नहीं रहेगा तो खाना नहीं बनेगा घर में मिक्सर नहीं रहेगा तो मसाला नहीं पीसाएगा पहले के लोग तो बस सिल पर मसाला पीसते थे पहर अब तो मिक्सर में मसाला पीस रहीं हैं लाइट नहीं रहेगी तो चटनी भी सिल पर नहीं पीसेंगी मिक्सर में लाइट रहेगी तो मिक्सर में चटनी पीसेंगे मिक्सर में नमक मिर्चा पीसेंगे पियारते लोग इसलिए इस से ज्यादा बीमारी फैल गई है पहले के औरतें लोग मेहनत करती थीं काम करती थीं इसलिए बीमारी नहीं फैलता था हम बंबई गए थे अपने मुम्बा देवी गए थे शिरडी गए थे महालक्ष्मी गए थे वहाँ का स्थान वहाँ का मूर्ति बहुत अच्छी थी वहाँ हम बहुत घूमे टहले बहुत इंजॉय किए हमको बहुत अच्छा लगा बंबई का ये स्थान हम जुहू गए थे जुहू का स्थान हमको बहुत अच्छा लगा वहाँ बहुत सारे लोग वक़्त रहते थे बहुत अच्छा लगता है घूमने टहलने में अच्छा रहता है पहले के औरतें लोग हैं छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनती थीं पहले का औरतें लोग साड़ी पहनती थी अब के औरतें लोग तो साड़ी पहनना नहीं चाह रही हैं सूट सलवार पहन रही हैं जींस टॉप पहन रही हैं अब की औरतें में बेटी में बहू में बेटी में कोई फर्क नहीं है अब तो पहचान ही नहीं आता है पहले के जमाने में बहन लोग रहते थे दो दो हम लोग खेत में काम करते थे बैल लोग को चारा काट के लाते थे उसको डालते थे मसीन से अब तो मसीन निकल गई है पैर भी बांध देती है और गेहूँ भी काट देती है गेहूँ भी भूसा भी निकाल देती है पहले के जमाने से अब के जमाने में बहुत फर्क हो गया है पहले इसलिए औरतें लोग बहुत सुखवार हो गई हैं पहले के औरतें लोग कितना काम करती थीं पहले के ज़माने में था तो लोग चूल्हे पर खाना बनाते थे गैस पर नहीं था दिया बार के खाना बनाती थी हम हम गए थे चौकियन मंदिर गए थे वहाँ का मंदिर बहुत अच्छा था हमारी दोनों भाभी गई थी मैं भी गई थी हमारी बहन थी छोटी वह भी गई थी हमारी चाची भी गई थी उसका मूंडन भी हुआ उसका हम लोग घूमने ठहरे हम लोग खाए पिए हम लोग इंजॉय किए हम लोग को वहाँ का चौकियन का स्थान बहुत अच्छा लगा चौकियन माई का मूर्ति बहुत अच्छा लगा वहाँ का रोड थोड़ा बहुत खराब था टूटा फूटा था वहाँ का हम लोग यहाँ घूम टहल के आए फिर हम लोग यहाँ गए थे नहाने गए थे इलाहाबाद वहाँ हम लोग को जाने में तो अच्छे से पहुँच गए आते समय हम लोग को बहुत परेशानी हुआ हम लोग बहुत जल्दी आ नहीं पा रहे थे हम लोग को ट्रेन नहीं मिल रही थी जोहते जोहते पाँच बज गया फिर हम लोग सोचे कब घर पहुँचेंगे इन लोग लेट हो जाएगा रात में फिर वहाँ से पाँच बजे में हम लोग को ट्रेन मिली तब ट्रेन से हम लोग वहाँ से ट्रेन पकड़े इलाहाबाद से फिर वहाँ से जंघई आए जंघई से जंघई बस मिली बस से बस भी टूटी फूटी थी सीट नहीं सही था फिर वो भी लेके आई यहाँ जगदीशपुर उतारी हमको जगदीशपुर से फिर हम लोग सात बजे वहाँ से बस उतारी तो वहाँ से हम लोग आए अपने घर पर पैदल डोलके रात में आठ बजे हमको बहुत अच्छा लगा हम वहाँ गए थे महालक्ष्मी गए थे हाजी अली गए थे मुंबा देवी गए थे वहाँ हम लोग बहुत घूमे टहले बहुत एंजॉय कि हमारी भाभियाँ लोग सब गई थीं हम वहाँ नहाने गए थे वहाँ इलाहाबाद नहाने गए थे तो वहाँ हमको बहुत दिक्कत हुआ वहाँ बाथरुम नहीं था हम को हम लोग को दो तीन किलोमीटर जाना पड़ता था हम लोग बहुत परेशानी में थे हम लोग वहाँ गए थे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा पहले के ज़माने में औरतें लोग काम नहीं करती थीं पहले के ज़माने में ही हम लोग जैसे गेहूँ है तो उसको पहले गरीबी थी खाना नहीं मिलता था अनाज नहीं पैदा होता था सब लोग खेत से खेत में होता नहीं था इसलिए गरीबी थी हम लोग कैसे कैसे पैदा करते थे अनाज को उसको